बेयाव ना हमग्रा हानजाफोरनि मुं हानजाया जाबाय बर' सावथाल बांगाल बर'फोरा नाखौ जेखाइ खबाइ आरो मैगं खादा आरो थिंजों सारनानै सारनो मोजां मोनो सावथालफोरा बे संगालि गाग्लिनानै दैयाव जि सोंथेनानै सारनो मोजां मोनो बांगालफोरा लाङि एबा लाब जेजों नाखौ सारनो मोजां मोनो जोङो जयैनो सावथाल बांगाल बर' मिलायनानै थानो मोजां मोनो